छा तव्हां स्विगी कस्टमर सर्विस नंबर तां ॻाल्हायो था पिया जीअं ई की मां तव्हांजी वेबसाइट जो इस्तेमालु करे करे खाधे जो ऑडर कयो हुयो त हाणे हुते मूंखे इअं ॾेखारे थो पियो की ऑडर प्लेस थी वियो आहे ऐं जंहिं होटल मां मां घुरायो हुयो सु शिवसागर होटल उनमां ऑडर प्लेस थी वियो आहे मूंखे मॅसेज बि अची चुको आहे पर अञा ताईं ऑडर आयो नाहे ऐं मां पहिले ॿुधाए चुकी हुयमि की मूंखे फास्ट डिलीवरी खपे हाणे मुंहिंजे घर महिमान वेठा आहिनि ऐं मूंखे खाधो जल्दी खपे ऑडर मुंहिंजो जल्दी खपे त हाणे मां छा थी करे सघां पई या त तव्हां मुंहिंजो ऑडर कैंसल करे छॾियो या त मूंखे सेम ऑडर सेम खाधो जेको जेको मां हितां मंगायो हुयो ओहड़ो सेम ऑडर तव्हां मूंखे ॿी होटल मां घुराए करे मूंखे घर डिलेवरी करे ॾेई वञो जेको तव्हां करे सघो था जल्द खां जल्द ॾिसो तव्हां छा था करे सघो पिया ऐं मूंखे अपडेट करो ऐं मूंखे घर फटाफट ऑडर पहुचायो